आंहा सासे बिदा दङ जोंनि फारागथिया जायैबाय बियो आंनिफ्राय बांसिन फरायबाय आरो बिनि बियो दा साख्रि मावगासिनो दं आरो जोंनि फारागथियानो जाबाय बियो बिनि गान्नाय जोमनाय आलादा आलादा आरो बियो बांसिन हास्थायो जेन'बा आंनिफ्राय साबसिन साबसिन गान्नो आरो आं जानाय लोंनायाबो फारागथि आं जानायफोरावबो एसे एनै खम जायो आरो बियो बांसिन आरो बिनि साख्रि मावगासिनोआव आरो जों नि फारागथिया जाबाय बेनो

एके लेबेलनि हाइत नङा आरो बिजों आंजों बहुत क्लसबो फ्रेन्द आरो बियो